میں فیزیکل کتابیں اور الیکٹرانک ورزن دونوں چیزوں کو پڑھنے پڑھتا ہوں پڑھنے کو اس میں سب سے زیادہ جس چیز کو ترجیح دیتا ہوں وہ فیزیکل کتابیں کیونکہ فیزیکل کتابیں پڑھنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی توجہ اور اس کا نقطہ نظر کتاب کے ذریعے بہت جلد واضح ہو جاتا ہے اور اس سے وہ زیادہ فائدہ ہوتا ہے اور اس کا ذہن جلدی اس کو قبول کر لیتا ہے